ठीक ऐ जियां में मतलब मेरा जनम जेह्ड़ा होआ ओह् हा कत्ती अगस्त दो ज्हार इक दो ज्हार इक च मेरा जनम ऐ ते ओह्दे बाद में अपना स्कूलिंग जेह्ड़ी कीती ही ओह् कीती ही अपनी नर्सरी नर्सरी ते एल के जी यू के जी ओह् कीती ही में हमदर्द पब्लिक स्कूल होंदा हा जी उस टैम इक मेरे घरै दे कन्ने गै हा उत्थुआं में अपनी एह् एल के जी क्लासेस कितियां न किंडर गार्डन क्लासेस ते ओह्दे बाद मेरे घरे आह्ले मिगी पाई ओड़ेआ हा केंद्रीय विद्यालय स्कूल जेह्ड़ा मेरे घरै कोला कोई दस किलोमीटर दे दूर दूर हा फिर में अपनी स्कूलिंग टेंथ तक उत्थुआं कीती ग्यारहमी बी कीती फिर में जाह्रमी थोह्ड़े इशू करके छड्डी ओड़ी फिर में इक साल घर बैठेआ ड्राप कीता ते फिर में थोह्ड़ा अपना पढ़ना लग्गेआ अग्गें अग्गें थोह्ड़ा एग्जाम आस्तै दिक्खना लग्गेआ पर एयर फोर्स बगैरा दा पर नेई होएआ उस टाइम ते फिर ओह्दे बाद मेरी जेह्ड़ी इलेवेंथ ट्वेल्थ ही ओह् में कीती ही चनैनी हायर सकैंडरी दा ते इलेवेंथ ट्वेल्थ में अपना रक्खेआ हा नान मेडिकल ते क्योंकि ठीक हा साइंस बगैरा इच थोह्ड़ा बोह्त इंटरेस्ट ऐ हा पर क्योंकि मैक्सिमम ज़रूरत बी होंदी ऐ इक साइंस दी मेरे स्हाब कन्नै हर इक बच्चे गी इलेवेंथ ट्वेल्थ च ओह् करनी चाहिदी ऐ ते

ठारां विच्च दो ज्हार ठारां मेरी ट्वेल्थ क्लियर होई ही ते दो ज्हार ठारां च मेरी ग्रेजुएशन स्टार्ट होई ही ते ग्रेजुएशन च में पैह्ले सोचेआ बड़ा ज़्यादा पर फिर दोस्तां गी दिक्खियै में बी साइंस ऐ पिक करी लेई पर ओह् शायद मेरी गलती गै ही इक पर चलो जो बी एह् हा जियां चलै दा कम्म एह् पिक करी ओड़ी ते ओह्दे कन्नै साइंस दे कन्नै कन्नै क्योंकि मेरा इन्ना इंटरेस्ट नि रेह्दा हा उस टाइम ते साइंस लेई ते फिर साइंस इच में ग्रेजुएशन स्टार्ट कीती दो ज्हार ठारां उन्नी च शायद उन्नी बीह् फिर इक साल में लाया ग्रेजुएशन कीता फिर कोरोना स्टार्ट होई गेआ ते करोना च में एडमिशन लेई नी ते फिर मैक्सिमम जागत करोना च पास वि होइए ऑनलाइन एग्जाम दे थरु ते में एडमिशन नी लेई ते फिर मेरा इक साल उद्धर फिर वेस्ट होई गेआ फिर में बापस एडमिशन लेई में एग्जाम दी त्यारी करन लग्गेआ ही एसएससी दी उस टाइम ते एग्जाम बी नी क्लियर होआ पर पेपर गी नी होए क्योंकि आर्मी दे पेपर भरदे हे बड़े ज्यादा ते कुछ अग्गें पिच्छे छोटे मोटे होर बी पेपर हे पर ओह् उंदे च करके कोरोना करके पेपर ही नी होए ते ते फिर मेरा उत्थें रेही गेआ ते फिर ओह्दे बाद में अपनी एडमिशन लेई ही ग्रेजुएशन च बापस बापस अपना साइंस चालू कीता पिछले साल ते ठीक चलै दा हून थोह्ड़ी मुश्कल औंदी ऐ पढ़ने पर कोई चक्कर नि ऐ

अज्ज्कल नौकरी लब्भना बड़ा मुश्कल ऐ ते इस आस्तै कन्नै कन्नै त्यारी कीती होगी मेह्नत कीती होगी ते फिर कुछ न कुछ मिली जाह्गा कल ते क्योंकि कम्पटीशन बी बड़ा ज्यादा अज्ज ते किश मेरा इयां सपना ऐ के एसएससी च ट्राई करने दा एसएससी च कोई अच्छी जेई पोस्ट मिली जा कोई पुलिस बिच्च ते ओह् इक सपना ऐ ते ओह्दे आस्तै दिक्खने आं ते

ते खेलना बी काफी ज़्यादा अच्छा लगदा क्रिकेट बी काफी खेलना में ते एह् मेरियां थोह्ड़ियां बोह्त होब्बिस न ते बाकी छोटा जेहा गोल ऐ ऐही करना ऐ एसएससी कुछ एग्जाम करके ते एह्दे च में कुछ ना कुछ करांगा ते बाकी कन्नै कन्नै जेह्ड़ी पढ़ाई होगी अग्गें अग्गें में प्राइवेट ओह् बी अपनी कंटिन्यू रक्खनी ऐ पढ़ाई बी ते इन्ना गै ऐ